हैलो अंजी केह् हाल ऐ होर कुत्थें न अज्जकल लभदे निं हैन अच्छा ओह् में तुसेंगी गल्ल सनान्नी आं इक्क एह् थुआढ़ा घर दिक्खेआ नी आं ओह् उनेंगी बड़ा पसंद आया ते आक्खा दे हे उऐ लैन ते आक्खा दे हे कोई कोई पंजाह् लक्ख धोड़ी देई ओड़ने आं केह् करना भी बेचना

ते भी किन्ने लक्ख धोड़ी आक्खां सट्ठ लक्ख धोड़ी आक्खी ओड़ां

में आक्खेआ उनेंगी ते ओहे आक्खा दे बाकव न तुंदे ते थोह्ड़ा घट्ट कराई ओड़ो आं ओह् ते गल्ल ऐ कम्म करने आं तां ते कल्ल ई सद्दने आं ते ठीक ऐ थोह्ड़ा मिलने गी सद्दने आं ते भी बेहियै करने आं गल्ल भी उन्ने धोड़ी ऐ होर ठीक ठाक ठीक ओ बड़े बुखार आवा दे ठीक ई रवेओ ध्यान गै रक्खेओ उऐ बड़ा मौसम बड़ा इंया गै ठीक ऐ में करगा उसी फोन आक्खगा की कोई कल्ल मिलने आं ते करने आं गल्ल की किन्ने धोड़ी देना ते किन्ने धोड़ी नेईं आं तुस सनाओ उसी ठीक ऐ ठीक ऐ